ابھی فلپ کارٹ سے میں نے ایک ڈرل مشین خریدا تھا مشین تو پہلی دوسری تیسری دن تک اچھا چلا لیکن اس کے بعد سے وہ مشین میں جو رفتار ہونی چاہیے جو ڈرلنگ پاور ہوتا ہے وہ بہت بے کار ہے بڑا بھدا سا ہے غرض کہ جو پیسے میں نے دیا تھا وہ بھی وصول نہیں ہوا یہ فراڈ ہوا ہے آن لائن پراڈکٹ میں میرے ساتھ یہ جھوٹ پر مبنی تھا غلط تھا